बिहारके शिक्षाके बारेमे की कहल जाइ बिहारके शिक्षाके बारेमे ओतना बढ़िआँ तऽ नहि बोल सकै छी बस ठीकठाक पहिले सँ पहिले तऽ यहाँके इसकुलमे अच्छा टीचर लोग नहि है ना बच्चाकेँ ठीकसँ पढ़ाबे है बच्चा लोग बस खेल कूदके टाइम वेस्ट कर दे है आओर घर चल जाइ है इसलिए माँ बाप अपना बच्चाकेँ अपना प्राइवेट इसकुलमे देना छै कियाकि वहाँ पर पढ़ाइ बहुत अच्छा होइ छै आओर इसीलिए बच्चा लोग अच्छा शिक्षित होतै यहाँ पर शिक्षक लोग बस टाइम पास करै छै बैठके आओर छुट्टी हो जाइ है फिर यहाँपर खाना भी अच्छा नहि दै है यहाँपर बाथरूमके साफ सफाइ भी नहि करल जाइ है अब आवैवला समयमे तऽ सरकार लोग घोषणा करले है कि बी पी एस सी जे निकालतै आओर ओकरे पास करके भेजल जेतै तऽ आवैवला समयमे शिक्षक लोग अच्छा एतै तऽ एजुकेशन आओर भी अच्छा होतै बच्चा मतलब आओर आगे बढ़तै पढ़ाइ भी अच्छेसँ होतै तऽ आओर देश आगे बढ़तै बिहार आगे बढ़तै